आंनि साख्रिनि इयुननि कैरियारनि थाखाय आं मोजांखौनो नागिरदों मानो होनोब्ला साख्रिखौ मोनोब्ला इयुनाव मोजां मोजां खामानिखौ मावनो हायो नांगौ नांगौ माबाफोर खामानिफोरखौ जों मावनो हानाय जायो साख्रि थायोब्ला लाइफाव मोजां जायो साख्रि गैयाब्ला साख्रिनि थाखाय गावनि इयुनखौ गावनि लाइफनि थाखाय सोलिनो थाखाय नाजानायनि नाजानायनि जोंसो जों साख्रिखौ मोनो बेनिखायनो गावनि लाइफखौ मोजां जालांनो थाखाय जों साख्रिखौ नागिरो आरो जों साख्रिनि साख्रिखौ जों मोनोब्ला गोसोखौ मोजां मोनो साख्रियाव जों थांनाय टाइमाव जों टाइम लानानै थांनांगौ जायो साख्रिनि थाखाय साख्रिनि साख्रिनि थाखाय जों गोबां खस्थ' खालामनानै नागिरनानै मोन्नाय जादों मोन्नाय जायो बेनिखायनो जों साख्रिखौ साख्रिखौ जोङो गोसो होनानै मावलांनांगौ जायो मावनायनि गेजेरजों गावनि इयुन लाइफखौ जों मोजाङै लाखिनो हायो न'खर संसार दानायाव जों गसंथानो हायो इयुननि थाखाय जोंना मोजां जायो